گاؤں دیہات میں گیم کا نام سنتے ہی بچوں کے چہرے پر ایک مسکان چھا جاتی ہے پلے گراؤنڈ سے لے کر بورڈ گیمس تک الگ الگ گیم کھیلنا انہیں بہت ہی زیادہ پسند ہے ٹیکنالوجی کے زمانے اور بوسٹر کے ساتھ ہی اب موبائل و آن لائن گیمنگ کا کافی بڑھ چکا ہے بچے اپنے موبائل پر بھی گیمس کھیلنا کافی پسند کرتے ہیں چاہے اکیلے کھیلنا ہو یا پھر ٹیم بنا کر پر گاؤں میں ایسا کچھ نہیں ہے یقیناً اپنے بھی بچپن میں کوئی طرح کا گیمس کھیلے ہوں گے لیکن پھر بھی کوئی گیمس ہے جنہیں آپ اپنے ابھی تک نہیں کھیلا ہوگا مگر دیہات کے لوگوں نے انہیں بہت ہی اچھے سے کھیلا ہے جیسے گلی ڈنڈا کنچا بہت ہی طرح کا گیم ہے جسے وہ لوگ اچھے سے جانتے ہیں دراصل گاؤں کے ایریا میں بچے کچھ الگ خاص طرح کے گیمس کھیلنا پسند کرتے ہیں اور انہیں صحت ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے ان کا اپنا ایک الگ ہی آنند ہوتا ہے تو چاہیے کہ آج اس کھیل لیكھ میں آپ ہم آپ کے ایسے ہی گیمس کے بارے میں بتائیں جنہیں گاؤں کے ایریا میں بچے اور بھی زیادہ پسند کرتے ہیں جیسے گلی ڈنڈا ایک بے حد ہی بے حد ہی مزیدار گیم ہے اور گاؤں میں لگ بھگ ہر بچہ اسے بہت ہی زیادہ کھیلنا پسند کرتے ہیں یہ گیم کافی حد تک کرکٹ جیسا ہی ہوتا ہے لیکن اس میں بیٹ کی بال بیٹ بال کی جگہ گلی ڈنڈے کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے بچے بوڑھے جو بھی کھیلتے ہیں وہ ہمیشہ سوستھ رہتے ہیں اسی لیے گاؤں کے بوڑھے کافی لمبے سمے تک حیات سے رہتے ہیں اس میں گلی کو ڈنڈے کی مدد سے ہوا میں اڑایا جاتا ہے اکثر گاؤں کے سبھی بچے مل کر گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں استلیا یہ ایک ایسا کھیل ہے جسے گاؤں میں نہ كیول لڑکے لڑکیاں لڑکے بلکہ لڑکیاں بھی اتنے ہی مزے سے کھیلتی ہیں استلیا ایک ایسا گیم ہے جس میں سات چھوٹے پتھروں کی ضرورت ہوتی ہے ہر پتھر کا آکار دوسرے پتھر سے چھوٹا ہونا چاہیے ان پتھر کو ایک کے اوپر ایک کر کے لگایا جاتا ہے سب سے بڑا پتھر سب سے نیچے اور ان سے چھوٹا پتھر اس کے اوپر رکھا جاتا ہے اس طرح کے سات پتھر ایک چھوٹے سے ٹاور کی طرح نظر آتے ہیں اس سے بچے بعد کی دو ٹیم بنائی جاتی ہے اس ٹیم ایک ٹیم کا بچہ تھوڑی دوری پر گیند کی مدد سے ان پتھروں کو گراتے ہیں پھر اس کے بعد اس ٹاور کو دوبارہ کھڑا کیا جاتا ہے وہیں دوسری ٹیم انہیں ٹاور کھڑا کرنے سے پہلے روکتے ہیں اس ایک گیم کو کتنے بھی لوگ کھیل سکتے ہیں اس کھیل کو استھیلیا گٹی پھوڑ یا پھر پٹھو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لٹو ایک بے حد ہی آسان گیم ہے لیکن یہ بے حد ہی پاپولر ہے اسے گاؤں میں بچے بڑے ہی چاؤ سے کھیلتے ہیں اس میں ایک لٹو کے ساتھ ڈوری ہوتی ہے ڈوری کو لٹو پر لپیٹا جاتا ہے اور پھر اسے کھینچ کر لٹو کو گھمایا جاتا ہے اس گیم میں اکیلے بھی کھیلا جا سکتا ہے اور پھر دوسرے بچوں کے ساتھ آپ لٹو گھمانے کا کمپٹیشن بھی کر سکتے ہیں کئی بار لٹو زمین پر تو کئی بار ہاتھ کی ہتھیلی پر گھمایا جاتا ہے تو اب آپ بھی اپنے بچوں کے گیم کھیلیں اور ان کے نئے کھیلوں کے پریچے کروائیں اسی لیے دیہات کے بچے بزرگ بہت ہی کافی لمبے سمے تک جیوت رہتے ہیں اس سے ہم سب کو بہت ہی زیادہ فائدہ ملتی ہے کھیل کھیلنے سے اور کھیل کا لطف اٹھانے سے بہت ہی زیادہ مزہ آتی ہے اس سے صحت بھی اچھی بنی رہتی ہے اور کافی لوگ بیمار بھی نہیں پڑتے ہیں بہت ہی کم لوگ اس سے بیمار پڑتے ہیں